دس اور دس لاكھ كے درمیان كے پانچ نمبر سو ہو گئے اور پانچ سو ہو گئے دس ہزار ہو گئے پانچ ہزار ہو گئے اور پانچ لاكھ ہو گئے یہ پانچوں نمبر